ویسے تو مجھے چکن میں بہت سی ڈشز پسند ہے جیسے چکن مغلئی چکن ہانڈی چکن ہرا بھرا چکن کولا پوری اور ویج میں مکس ترکاری بھنڈی سیجن کی پھلی کریلا جس میں مجھے زیادہ پسند ہے بھنڈی کھانا فرائی کر کے کھاتا ہوں اور تھوڑا گرم مسالے میں کر کے کھاتا ہوں اور رائس میں زیرہ رائس سیزوان رائس چکن رائس گولڈن رائس اور مجھے کھانا پسند ہے ہوٹل میں